हाँ में जानती हूँ बारह नभेम्बर दो हज़ार एक ग्यारह नभेम्बर दो हज़ार दो तेरह नभेम्बर दो हज़ार तीन चौदह नभेम्बर दो हज़ार दो पंद्रह नभेम्बर दो हज़ार चार